हैलो हा दादी तव्हांजो इन टिकट ॾेखारजो हा दादी तव्हांजी टिकट गुम थी वई त तव्हां सफर पोइ कीअं पिया कयो

हा हूं ठीकु आहे त पोइ तव्हां जुर्मानो ॾेयण लाइ तयार आहियो त ठीकु आहे पोइ तव्हां जुर्मानो भरियो तव्हांखे खणी असां सॾा अकाउंट बंदि कंदासी मूं वटि टिकट बिना सफर करण केॾो वड़ो गुनाह आहे ख़बर अथव ईअं कीअं टिकट तव्हां गुम करे छॾियो जॾहिं टिकट त पैसे खां वधीक संभाली रखबी आहे

आधार कार्ड अथव त मूंखे तव्हां आधार कार्ड ॾेखारियो त पोइ आधार कार्ड मां तव्हांजो ॾिसी करे तव्हांखे जुर्मानो खणी कोन्ह कंदसि ॿियो छा पर हाण आईंदा जॾहिं सफर कयो त ध्यानु रखो पहिरीं टिकट ते ध्यानु रखंदा कयो सामान त पोइ छाकाणि ईअं त न त पोइ क़ाइदा कानून आहिनि सभु ख़बर अथव ॾाढा खतरनाकु आहिनि सरकारी वरी पैसन समेत टिकट बि ॾेई छॾियव त किरी पियव त तव्हां किथे कहिड़े हंधि चांहि पीती हुई कुझु ख़बर अथव किथा चढिया अच्छा त चांहि कहिड़े स्टेशन ते पीती उअ त असां ई पतो लॻायूं हा हा तव्हां वठी अचो टिकट पोइ मूंखे ॾेखारे वञो ठीकु आहे न

ठीकु आहे त मुंहिजे वॾे ऑफिसर खे तव्हां आधार कार्ड खणी अचो त वॾो ऑफिसर ॾिसंदो पोइ वॾे ऑफिसर खे तव्हांजी सॼी ईअं ॻाल्हि करे ॿुधाइजो त इहो ईअं ॻाल्हि ईअं अहिड़ी अहिड़ी तरह त ईअं छाकाणि त मां त हलो वरी बि माफ़ करे छॾींदोमाव लेकिन असांजे मथा बि ऑफिसर थींदा आहिनि हो वरी असां खां पुछंदा आहिनि जय झूलेलाल दीदी ठीकु आहे